وعلیکم السلام جی ہم تو کھانا اچھا ہی بناتے ہیں اپنے جان سے آپ تو جانتے ہیں ہم کھانا خراب بناتے نہیں آج تک کھانا میں کوئی شکایت آیا ہے کبھی میرے کھانا میں ہم تو سب دن اچھا ہی بہترین بہتر ہی کھانا بناتے ہیں ہم کبھی تو ایسا نہیں ہوا ہے جو کہ کھانا ہم خراب بنائیں ہوں ایسا ہے کہ طبیعت میرا خراب تھا اسی کارن جو ہے جو ہے غلطی سے ہو گیا ہوگا کہہ تو رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب تھی اسی کارن ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے ایسا پھر دوبارہ نہیں ہوگا ہم صحیح کھانا بنائیں گے لیکن کسی کارن جو ہے کھانا خراب ہو گیا ہوگا تو جی ہاں ہم ایسا شکایت کبھی نہ دیں گے جو جو ہم سے غلطی ہوا ایسا دوبارہ نہیں ہوگا بچہ کے طبیعت کے کارن جو ہے کھانا خراب ہو گیا ہوگا ایسا پھر دوبارہ نہیں ہوگا ہم جو ہے نے تو ہم کوشش کر ہم کوشش کریں گے اچھا ہی کھانا بنانے کا آگے ہم بناتے تھے بھی ہم غلطی ہو گیا ہم سے ایسا دوبارہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم ویسا ہی بنائیں گے